کھانا پکانے کو شوق کے طریقے پر اب طریقے کے لیے اپنانے طور پر اپنانے کے لیے میری ماں نے میری زندگی میں بہت بڑا کردار عطا کیا ہے اُنہوں نے مجھے سکھایا ہے کیا چیز کیسے بنانی ہے کس چیز کو کتنا ڈالنا ہے اندازہ بتایا ہے اور کیا چیز کیسے بنے گی تو زیادہ اچھی لگے گی کیوں کہ کھانا ہی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کسی کا دِل جیتنے کے لیے تو میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ کتنے کیسے اُس کو بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے تو اُس کا ٹیسٹ دوگنا تین گنا بڑھ جائے گا میری ماں کا ہاتھ سب سے بڑا ہے ہم کو کھانا پکانے کا شوق بنانے کے لیے